ہمارے پاس میں ایک اسٹیشنری کی دوکان ہے جو بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور اسی پہ سے سب لوگ آرٹس کا سامان خریدتے ہیں ہم بھی سارا سامان اسی سے لاتے ہیں اس پہ سارا سامان بہت ایزلی مل جاتا ہے اور ہم زیادہ تر آرٹس میں سب سے زیادہ خریدتے ہیں کلرس پینسل اور اریزر کیونکہ ہم لوگ کلر اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں بہت جلدی اس سے کہ ہمیں دوبارہ دوبارہ خریدنے جانا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ اور چار لوگ یوز کرتے ہیں ایک ساتھ کلرز کو تو بہت زیادہ ایزلی ہمیں ختم ہو جاتے ہیں وہ کلر ہمیں لانے پڑتے ہیں اور ہمارے جو سب سے زیادہ پسندیدہ آرٹس ہے وہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر کرافٹنگ میں کرافٹنگ پسند ہے کوئی کارڈ بورڈ بنانا کوئی کارڈ بورڈ میں ڈزائن نکال کے بنانا اور ڈرائنگ میں میرے کو زیادہ تر شیڈنگ والے ڈرائنگس پسند ہیں کلرس والی میں بہت کم ڈرائنگس کرتی ہوں